ہلو ہمارے انڈیا میں سر یو پی کی بات کر رہا ہوں میں سب سے خوبصورت اچھا دیکھنے میں تو مورلا لگتا ہے مور جو جنگل میں رہتا ہے مور اس کی بولی بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے کبوتر ہے گٹر گوں بولتا ہے وہ بھی اس کی وہ اچھی ہے کوئل ہے سب چیزیں ہیں سر گوریا ہے کوا ہے یہ سب پنچھی ہے سب سے خوبصورتی میں مور ہی لگتا ہے اور بولنے میں کبوتر ہے طوطا ہے مینا ہے سگا ہے اور چڑیاں ہیں یہ پنچھی ہیں ان کی سب سے بڑھیا بولی جو ہے مریلا ہے اور کبوتر کی ہوتی ہے تتیری ہے طوطا بھی بولتا ہے بڑھیا بولتا ہے سگا بھی بولتا ہے بڑھیا اس کو جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے طوطے کو یا سگے کو اسی حساب سے وہ سیکھ لیتا ہے مینا ہے جو پڑھائیں گے وہی پڑھے گا وہ محنت کرنا پڑتا ہے یہ بات نہیں محنت نہیں کرنا پڑتا محنت کریں گے تو اسی اسی ڈھنگ پر وہ چلے گا مینا کی آواز جو پڑھے لیتا ہے قابل ہو جاتا ہے مینا کی آواز اور آدمی کی آواز ایک ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ پنچھی بول رہا ہے ایک دم آدمی کی طرح بولے گا وہ اور صاف بولی بولے گا اب یہ نہیں کہ لڑکھڑائے گا یہ سب بولیاں ان لوگ کی سب سے بڑھیا مینا کی بولی ہوتی ہے جو آپ پڑھائیں گے اس کو صبح شام وہی پڑھے گا وہ اب اچھا خاصا پڑھے گا مینا ہے چڑیا ہے جہاں پنچھی ہیں خوبصورت مینا ہوتا ہی ہے لوگ کہتے ہیں کرے طوطا مینا تو طوطا مینا کی دوستی تھی شادی بھی ہوئی بیاہ ویاہ ہوا ہر چیزیں ہوتی ہیں مگر ہاں طوطے کی آواز مینا کی آواز میں فرق پڑتا ہے طوطا کچھ آواز کچھ اتری ہے مینا کی آواز ایک دم روبرو ہوئی انسان کی طرح طوطا جو ہے یہ معلوم دیتا ہے کا ہے طوطا بول رہا ہے اب مینا جو بولے گا سر آپ بتا نہیں سکیں کہ آدمی بول رہا ہے کہ پنچھی بول رہا ہے ایک دم روبرو آدمی کی بولی بولے گا وہ جیسی آپ ٹرییننگ دیں گے ویسے ہی بولے گا وہ طوطا جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے ابھی پڑھتا ہے مگر یہ معلوم رہتا ہے کہ طوطا بول رہا ہے اور مینا کی آواز آپ نہیں بتا سکتے کہ پنچھی ہے روبرو اس کی آواز اور انسان کی آواز ایک برابر ملے گی آپ کو یہی چیزیں ہیں